सूरत में नर निर्बत लाइब्रेरी आहे उनमें छा आहे की चङियूं ई बुकु बुकूं पियूं आहिनि ऐं सभई यानी कोई बि असांखे केहिड़ी बि ज खपे बुक त सभु हुते मिली वेंदियूं आहिनि असांखे हेॾे होॾे न वञी कंहिं बि तारीख़ जो बि पेपर बि खपे त असांखे हुते लाइब्रेरी मां मिली वेंदो आहे केहिड़े बि सन जो च त प्लस असांखे चओ हुननि जे बारे में केंहिंजे बारे में जीवनीअ जो असांखे खपे त असां उते असांखे मिली वेंदा आहिनि त असां उते लाइब्रेरी में बुक कढाए करे पढ़ी था सघूं त वरी ॿियो बि आहे न असांखे लाइब्रेरी जो पासे जो वातावरणु इलाही शुद्ध हवादारु हा पार्क गार्डन वग़ैरह ठहियलु आहे इनकरे उन्हीअ अंदरि लाइब्रेरी में इहो अंदर हूंदो आहे की उते वेही करे असां कुझु बि शांतीअ सां पंहिंजी पढ़ाई करे था सघूं ऐं घरु एतिरो माहौल न मिली सघंदो आहे इनकरे पाण खे त वातावरण बि शुद्ध मिलंदो आहे ऐं पढ़ाई बि सुठे नमूने उते वेही करे बि करे था सघूं